مجھے پچھلے سال کے اندر ہی جب میں نے ٹریننگ کری تھی بایوٹیکنالوجی کی ایک لیب کے اندر مجھے اس کے اندر بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی تھی اور یہ احساس ہوا تھا کہ جو حقیقت کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ درحقیقت لیب میں پاسیبل ہے کرنا ان کو کرنے میں ذرا بھی کٹھنائی نہیں ہوتی ہے اور جب ان کو پریکٹیل وائس کرا جاتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے